तैराकी तैराकी इसकुलोमे होइ छै तऽ थोड़े काल इसकुलोमे केलहुॅं अपन टाइम सभ चलियौ अयलहुॅं अपने हम स्नान करऽ गेलहुॅं पोखरिमे अथवा धारमे तऽ कने काल तैरलहुॅं आ दोसरो तैरे तोरा देखासुमे हमहुँ तैरलहुॅं आ इसकुलो गेलहुॅं तऽ इसकुलोमे तैराकी छै तऽ ओहूठमा थोड़ेक तैर तैरलहुॅं आ तकर बाद अयलहुॅं सब दिन एक बेर दू बेर गेलहुॅं जखन मने भरि दिनमे गर्मीके टाइममे दूओ बेर जा सकैत छी ठण्डाके टाइममे तऽ कम बेस लेकिन गर्मीके टाइममे गेलहुॅं तऽ पाँच मिनट दस मिनट कने तैर लेलहुॅं आ इसकुलमे तऽ बेसी काल तऽ नहि ओतौ पाँच दस मिनट गेलहुॅं तऽ तैर लेलहुॅं बुझलियै तैराकीके लिए सीखल अछि थोड़ बहुत बुझलियै या तैराकी इएह चीज छियै जे पानिमे हेलयके लेल इसकुलोमे होइ छै आ धारो नदी पोखरिमे होइ छै आओर